हाँ मैं अपना जो बनाया हुआ खाना है अपना ही बनाया खाना पसंद करता हूँ और जो मैं मेरा बनाया हुआ जो खाना है उस को दूसरों को भी अपनी जो रेसिपी है अपना जो तरीक़ा है खाने बनाने का उस को बनाने का उस को सिखाने का भी संदेश देता हूँ उन को संकेत करता हूँ उन को उन को बताता हूँ कि भाई किस तरीक़े से जो खाना है उस को बनाया जाना चाहिए जो किस प्रकार की सब्ज़ी को हम किस प्रकार से पकाना चाहिए किस प्रकार के उस में मसाले डालने चाहिए किस प्रकार से उस का उस को काटना चाहिए तो उस को सभी प्रकार की जो रेसिपी है उन को मैं बना कर फिर उन को बताता भी हूँ प्रैक्टिकली और फिर उन को खिलाता भी हूँ और फिर उन को सभी प्रकार से जानकारी भी देता हूँ कि किस किस प्रकार के खाने में किस कितना तेल की मात्रा होनी चाहिए कितनी नमक की होनी चाहिए कितनी हल्दी पाउडर जो भी सारा जो भी मसाला होता है उस को किस मात्रा में उस का उपयोग होना चाहिए और हमें किस मात्रा में कितनी देर तक उसे पकाना चाहिए और कितना उसे पकाना चाहिए इस प्रकार भी इस प्रकार के सभी ज़ो जानकारी हैं मैं उन को देता हूँ उन को सिखाता भी हूँ क्योंकि जो मेरा खाना बनाया हुआ खाना है वो मुझे काफ़ी पसंद आता है मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है और लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगता है वो भी काफ़ी तारीफ़ करते हैं तो इस लिए मैं उन को ये जो मेरी रेसिपी है उन को बिल्कुल सिखाता हूँ